मुझे लगता है कि फ्लिम में जो कलाकार जो कला दे रहें हमें उनकी कई कई घटनाऍं वास्तविक होती है ओर कहीं कहीं घटनाओं को जो न्यूज़ समाचार वाले होते हैं उसको मोडीफाई कर कर के कर कर के वो इतना ज़्यादा ख़राब बना देते हैं कि क्या पूछो मत क्योंकि सारे जो हीरो हिरोइन हैं कलाकार और कलाकारी हैं वो इतना ज़्यादा कुछ बुराई वाले बात मीडिया पर नहीं कहते अगर कोई कहने लग गया मतलब नहीं कहा तो कहने लगने के वाला हैं वो लाेग मतलब हमारे जो सीसिया सोसियल मीडिया लोग उसको मतलब बार बार बार बार बोल कर ऐसे करेंगे और अगर हम बताएं कि उनकी ख़बर क्या है और मैं सोसियल मीडिया की वजह से उनकी भी बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है क्योंकि वो सिर्फ़ कलाकार थे और अभी तो कलाकार को प्रदर्शन के लिए एक इश्टेज भी आप के लिए हर दिन अपेक्षा कर रही है और कभी कभी हिरोइन में जो जेल जाते हैं कोई किसी के ऊपर मतलब दोष डाल देता है ये कितना सच हैं कितना झूठ है कोई मर जाता है मतलब सुसाइड कर के मुझे नहीं लगता ये हम वहाँ अगर इतना तक पहुंच पाएंगे लेकिन इसको पुलिस के हाथ में ये देना चाहिए